सोनभद्र जिले में जो खेती की जाती है वो आमतौर पे ऐसी सब्जियों की खेती की जाती है हरी सब्जियों की टमाटर टमाटर को पहले अच्छे किस्म के बीज लिया जाता है और उसको एक छोटी सी क्यारी में किसी चीज से ढक के उसका जब पौधा तैयार किया जाता है अच्छे से जब वो पौधा लगाने लायक हो जाता है तो उसे दो दो तीन तीन पेड़ में बड़ी बड़ी खेतों में क्यारियाँ बनाके जो उसे रोक दिया जाता है फिर वह उसमें मुख्य रूप से जो है आवश्यक उसमें पानी डाला जाता है और खाद पानी का अच्छे से उपयोग किया जाता है जिससे पौधा बड़ा होता है और हमें फल देता है सिचाई की बात किया जाए तो हम सिचाई में मुख्य रूप से हम वो जो है टुल्लू पंप का उपयोग करते हैं टुल्लू से जो है पानी चलाया जाता है और क्यारियाँ बना बनाके उसको सींचा जाता है प्रौद्योगिकी तरीके से कोई भी खेती यहाँ पे नहीं की जाती है यहाँ पे इसको क्रम से हरी सब्जी खेती की जाती है और अगर ये जिस मौसम में जिस जो तरीके की फसल उगाई जाती है अगर बरसात है तो बरसात में है जो है वो वो धान की फैसलें वहाँ पे जो है बोई जाती है और गर्वी की जो गर्मी में है वो गेहूँ फसलों की कटाई की जाती है और बोई जाती है इस तरीके से जो है यहाँ पे खेती की जाती है